हमारी सारी दुनिया बिजली पर ही निर्भर होने लगी है और हमारा जो सारा काम भी होता है वो बिजली पर ही निर्भर करता है यदि बिजली नहीं होगी तो हमारा कोई काम नहीं होगा हमारा कोई कंप्यूटर नहीं चलेगा ना ही फ़ोन चलेगा और ना ही ऐसे कोई उपकरण चलेंगे जो कि बिजली से ही चलते हैं और इन्हीं पर ही हमारा आजीविका भी निर्भर करता है यदि हाँ बिजली की कटौती होती है तो हमें निम्न प्रकार से प्रभाव मिलता है या फिर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो इस तरीके से कि एक तो हमारा काम छूट जाता है और बिजली की कटौती से हम बहुत देर तक काम नहीं कर पातें हैं हाँ यहाँ पर कई लोगों के पास इन्वर्टर है इन्वर्टर का इस्तेमाल जब बिजली नहीं होती है तो उसमे बची हुई बिजली का इस्तेमाल किया जाता है और उस टाइम पे जिस टाइम पे बिजली नहीं है तो उस टाइम पे बिजली लाने का काम इन्वर्टर के द्वारा किया जाता है जब बिजली की कटौती की जाती है तब कोई उपकरण काम तो नहीं करतें हैं लेकिन हम प्रकाश के लिए मोमबत्ती दिये और भी निम्न प्रकार के चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं